میں قلم سے لکھنا پسند کرتا ہوں قلم سے لکھنے سے تحریر بھی اچھی ہوتی ہے اور قلم سے لکھنے میں مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے قلم سے لکھنا

لیپ ٹاپ موبائل پر کام کرنے کو بہت زیادہ فرق ہے آج کے حالیہ دور کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ اور موبائل پہ کام کرنا آسان اس لیے ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے ورنہ قلم سے لکھنا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور قلم سے ہی لکھنا چاہیے اور تحریر بھی اچھی ہوتی ہے قلم سے جب سے پین اور پین سے بچوں سے تحریر بنوانی

جب سے تحریر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو قلم سے لکھنا سکھائے تحریر اچھی بنائے اور آگے چل کر لیپ ٹاپ اور موبائل پر کام کرنے کے بھی انہیں تجربے دے اور کرنے بھی چاہیے کیونکہ کام اس قدر ہے وہ کاغذات پر مکمل نہیں ہو پاتے اگر کرتے بھی ہیں کاغذات پر

وہ کاغذات الگ الگ جگہ پر پڑے رہتے ہیں وہ ٹائم پر مل نہیں پاتے